گیمس کے اندر مجھ کو کبڈی کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے جس میں مٹی میں کھیلا جاتا ہے مٹی سے ذہنیت میں اور گیلی مٹی سے ذہن بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد کھیلنے میں جسمانی طاقت بہت زیادہ اچھی آ جاتی ہے باڈی بن جاتی ہے اور جسمانی طاقت بہت اچھی ہو جاتی ہے جس کے بعد کھیلنے میں مٹی کے کھیلنے کے بعد ڈرائی فروٹ کھانے پڑتے ہیں ڈرائی فروٹ سے بہت اچھی طاقت آتی ہے ذہن بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کبڈی کھیلنے کے اندر بہت اچھا لگتا ہے صبح مارننگ میں اٹھا جاتا ہے جس سے ذہن بہت اچھا کھلا رہتا ہے اور ذہن فریش فریش اور تازہ تازہ محسوس ہوتا ہے کرکٹ کے اندر گیمس کے اندر مجھے کرکٹ بھی پسند ہے جس کے اندر بولنگ کری جاتی ہے بیٹنگ کری جاتی ہے جس سے بالنگ کے اندر بھاگنے میں بہت ذہن اچھا رہتا ہے اور کرکٹ بیٹنگ کے اندر رننگ کے اندر بھاگنے میں ذہن اتنا اچھا رہتا ہے کہ ذہن جو ہے کھلا رہتا ہے ایسے گیمس مجھ کو بہت زیادہ پسند ہیں جس کے اندر مجھے کھیلنے میں بہت ہی زیادہ بہتر اچھا لگتا ہے اور گیمس اور گیمس بھی میں کھیلتا ہوں جیسے گلی ڈنڈا ہوگئی جس کے اندر دو ایک گلی ہوتی ہے ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس کو بچے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کے مارتے ہیں جس میں بھاگنے میں باڈی کے اندر اپنی ٹانگوں کے اندر بہت طاقت آتی ہے بھاگنے کے اندر اچھا بہترین لگتا ہے اور کرکٹ کھیلنے کے اندر بہت مزہ بہت مزہ آتا ہے گلی ڈنڈے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ذہن بہت اچھا رہتا ہے آپ بھاگتے ہیں گلی کو مارتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں بہت سارے گیمس ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور میں گیمس اسے بہت زیادہ اچھا محسوس کرتا ہوں ذہن گیمس سے آج کل کے موبائلوں سے اور سب چیزوں سے گیمس کھیلنے میں جو مزہ آتا ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں آتا ذہن اتنا اچھا رہتا ہے تازہ تازہ محسوس کرتا ہوں اور بہت زیادہ بہتر لگتا ہے مجھ کو